हमारे राज्य में बहुत से प्रमुख धार्मिक नेता हैं जैसे कि हमारे यहाँ के मंदिर गोविंद देव जी मंदिर के पंडित जी पुजारी जी और सद्गुरु जी जो कि हमारे गुरु हैं इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यह हमें भक्ति और सेवा की भावना सीखाते हैं